हैलो ठीक ऐ तुस सनाओ अज्ज कम्में उप्परै ई यरो तबीयत खराब होई थोह्ड़ी

यरो मिगी थोह्ड़ा डेंगू ऐ डेंगू डेंगू ते बखार चढ़े दा ते एह् कदें कदें चढ़ियै उतरा दा बखार बी में चैक निं कराया ऐ चैक हां चैक कराया में डॉक्टर आक्खा दा रैस्ट करो अहें ठीक ऐ पंज छे दिन मसां उट्ठी ऐ भी में आखेआ ठीक ऐ रैस्ट दस्सी दी उन्ने थोह्ड़े दिन हां नां अपनी भेजी ओड़गा में अपनी भैनें गी भेजी ओड़गी शैल गै फ्ही नुहाड़े कश खड़ोना पौंदा भी में उसी समझाई समझुइयै भेजगा हां हां भेजी ओड़गी अवा भी थोह्ड़ा इ'यां इ'यां मतलब थोह्ड़ी इ'यां ओह् करदी ओह् मतलब थोह्ड़ा नेहा बड़ी कम्म करदी बेही जंदी इक कम्म करियै फ्ही बेही जंदी जेल्लै मन करै फोटो खिच्ची लैंदी हां ठीक ऐ ठीक ऐ खरी खरी ठीक ऐ खरी खरी